गोंयच्या प्रत्येक वाठारान बाजार जो आसा तो वेगवेगळ्या दिसांनी लागता जशें कुडचडे वाठारान तो आयताराक लागता तर शिरोड्या गेलें जाल्यार तो मंगळाराक पोळोंक मेयटा अशें तरेन प्रत्येक वाठारान हो बाजार जो आसा सातोळ्यांतलो बाजार जो आसा तो एक ठराव्या दिसाक लागता जे थंनच्या थळाव्या लोकांक तेजी माहिती आसता तो दर सप्तकान एक ठरयल्लें दिसाक भरता आनी त्या वाठारान तो त्याच दिसाक भरिल्लो पोळोंक मेयटा